مقامی اسکولوں میں داخلے کے طریقے بہت آسان ہیں جیسے کہ اگر کوئی بچہ اسکول میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے اسکول کا داخلہ کا والا فارم بھرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے کچھ دستاویز بھی لگانے پڑتے ہیں جیسے پیدائش کا سرٹیفکٹ پتے کا سرٹیفکٹ آدھار کارڈ اور اپنے والدین کے بھی کچھ دستاویز اسکول کے داخلے کے فارم کے ساتھ لگانے پڑتے ہیں اور کچھ مقامی اسکولوں میں داخلہ لینے کے لیے پہلے وہاں امتحان پاس کرنا پڑتا ہے اور اگر اس امتحان میں پاس ہوگئے تو داخلہ ملے گا ورنہ اسکول میں داخلہ نہیں ملے گا سرکاری اسکولوں میں تو فیس کم ہوتی ہے یا ہوتی ہی ںہیں ہے اس کے علاوہ پرائیوٹ اسکولوں میں فیس زیادہ ہوتی ہے اور داخلے کے وقت ہی جمع کرنی پڑتی ہے